ہمارے علاقے میں ایک تکنیک استعمال ہوتی ہے جسے چکن کاری کے نام سے جانا جاتا ہے یہ ایک نازک اور خوبصورت کڑھائی کی تکنیک ہے جس میں مختلف اسٹریچز یعنی سلائی اسی طرح جیسے بٹن ہیں ہول ہے چین اسٹرچ اور فرانسیسی ناٹ کا استعمال کیا جاتا ہے چکن کاری زیادہ تر سفید دھاگے سے کی جاتی ہے اور ایک اسی طرح کچھ روایتی لباس ہوتے ہیں جس میں کڑھائی زیادہ تر کرتے دپٹے اور ساڑیوں پر کی جاتی ہے اور یہ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں دہلی میں بھی یہ چیزیں استعمال ہوتی ہے اسی طرح ایک فلی بوٹا ہوتا ہے جوکہ کڑھائی کی تکنیک ہے اس میں بھی یہ رنگین دھاگوں سے پھول اور پتے بنائے جاتے ہیں یہ تکنیک خاص طور پر سوات اور چترال کے علاقوں میں مقبول ہیں اور روایتی لباس میں اس کڑھائی کا استمعال زیادہ تر خواتین کے کپڑوں جیسے کہ شال کرتے اور دپٹے پر کیا جاتا ہیں اسی طرح کچھ ذاتی تجربے بھی ہوتے ہیں جس میں کچھ روایتی لباس بنانے کی کوشش کرتے ہیں یہ خاص تجربہ یاد ہے جب میں نے وہ چکن کڑھائی کا استعمال کرتے ہوئے ایک روایتی سوٹ تیار کیا تھا اس پروجیکٹ میں میں نے آئینہ ورک اور جیومیٹریکل پینٹرس کو شامل کیا جس نے لباس کو بہت خوبصورت اور ثقافتی رنگ دیا یہ تکنیکیں نہ صرف ہماری ثقافت کی عکاسی کرتی ہیں بلکہ ہمیں اپنی روایت کو محفوظ رکھنے اور فروغ دینے میں مدد بھی کرتی ہیں